भारत में सभु खां वधीक पसंदीदा चांहि ई आहे घर में सुबुह जो उथण सां ई सभिनी खे पहिरीं चांहि ई खपंदी आहे अॼुकल्ह ॿार बि चांहि पीअंदा आहिनि खीरु न पीअंदा आहिनि चवंदा आहिनि चांहि खपे मम्मी चांहि खपे चांहि पीअण सां सॼे सरीर जी सुस्ती निकिरी वेंदी आहे सॼे सरीर में ताज़गी महिसूसु थींदी आहे सुबुह जो उथण सां मां पंहिंजी चांहि पाणि ठाहींदो आहियां हुन चांहि में खीर पाणी चांहि पती सूंडु अद्रक कारो मिर्चु लौंग इहे सभु विझंदो आहियां चांहि हेॾी मज़ेदारु ठहंदी आहे की पीअण सां ई मस्त सरीर जी सॼी निंड बिंढ ग़ाइबु थी वेंदी आहे मां तरो ताज़ा थी वेंदो आहियां ऐं पंहिंजे आफ़ीस में हली वेंदो आहियां जय झूलेलाल